गोदोनि दिनाव जों जाथ्रा गान गोजान गोजानाव नायोमोन आरो जों जाथ्रा गाननि अनगायैबो मोजां मोजां गान बहाबा खोनायोब्ला जों गावबा गावनि नखरफोरनि मानसिफोरखौ लानानै गोजान गोजानाव आरो लोगोफोरखौ लानानै गोजान गोजानाव नायनाय जायोमोन जेरै राजफुजाफोराव जों बेफोरबादि जाथ्रा गानफोरखौ नायनाय जायोमोन आरो खेराइफोर बहाबा खेराइ जादोंबा जों खेराइफोरखौ नायनाय जायोमोन जोंनि दिनावथ' गोदो दस्रा गान गैयामोनब्ला गैयामोन बेफोरबादि गानखौनो जों गोजान गोजान जायगायाव थांनानै नायनांगौ जायोमोन आरो ज' ज' लोगो लानानै जों थांनाय जायोमोन बेफोरबायदिनो जों जेरै बैसागुनि फांसनफोर नायोब्ला जों गोजान गोजानाव लोगोफोरखौ लानानै नायनाय जायोमोन आरो माबा मोनसे बहाबा गानफोर जादोंब्लाबो जों ज' ज' नायनाय जायोमोन दानि बादि गारि मटरजों थांनानै नायनाय जायामोन जों थाबाय थाबायनानै थाबाय थाबायै थाबायै जों ज' ज' लोगो लानानै थांनाय जायोमोन बेफोर बादिया दानि जुगाव गैला गोदोनि जुगाव जों थाबायाबानो जेबो राहा गैयामोन आरो माबा मोनसे खामानि मावनाय सावरि बादालि जानाय हाबा खेराइ याव थांनाय आरो हाबा जानायफ्राव जों हिन्जाव गोदानफोरखौ दोनलांनानै दोनलांनायावबो थाबायनानैसो थाङोमोन आरो लायनायावबो जों थाबायनानैसो लायनांगौमोन जों थाबायाबा जेबा राहा गैयामोन थांलाय फैलायावनो जोंना गोदोनि दिनाव सानसे थारला टाइम नांगौमोन दानि बायदि जोंहा जेबो सुबिदा गैयामोन बहाबा थांनांगौबा जों थाबायै थाबायै थाबायनानै बेसेबा गोजानाव थाबायनानै सानफा थोलो थाबायनानैबो थांनांगौमोन आरो फैफिननायाव जों थाबायबोफिननांगौ जायोमोन जायनि थाखाय गोदोनि दिनाव खामानिफोर मावनांगौब्ला थाब जानाय जायामोन थांनाय फैनायावनो जों सानसे लाखायोब्ला जों मा खामानि मावनो दानि जुगावसो थांलाय फैलाय हान्थिनायाव जेबो राहा लामा जेनिबो आंखाल गैला दानो थाङो दानो फैयो बेफोर बायदियाव जोंनि खामानिया बांसिन मावनांगौ हाबाफ्रा बांसिन थाबा थाबसिन जानानै फैयो गोदोनि दिनाव जों बेफोरबादि सुबिदाखौ मोनफेराखैमोन आरो फुजा देवोलाव थाङोब्ला जों गासैबो मानसिफ्रानो हान्थिनानैसो थाबायनानै थाङोमोन आरो माबा मोनसे खास खमत जायोबा बबावबा हाबा जानाय बबावबा थाबायनानैसो जों थांनाय जायोमोन बेफोरबायदिया गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि सुबिदाया गोदोनि दिनाव गैयामोन आरो जोंनि देवोल फुजा जानाय देवोल फुजा जानायाव जोंहा सोरां बारां सानावनो थांखायोमोन मोनाबिलि जायोबोला जों न'आव फैफिननो हायोमोन दानि दिननि देवोल फुजा जानाया खोमसियावसो थाङो आरो हरनि बार'था हालागैसो जोबनानै फैयो गोदोनिजों दानिजों अनेक फाराग जाबाय जों गोदोनि दिनाव जोंना सान हाबनायनि उनावबाथाय रावबो हान्थि थाबायनानै लामायाव मानसिखौनो नुवामोन दानि दिनाव हर गेजेरावसो देवोल फुजा जानाय जों नुनो मोनो